जी हाँ हमारे क्षेत्र में लोग मुख्यतः टेलीफ्रोम ब्रांड पसंद करते हैं उन टेलीफोन ब्रांडों में एक टेलीफोन ब्रांड है बी एस नल बी एस नल ब्रांड को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उस से जब भी वो बातचीत करते हैं तब बी एस नल का जो टेलीफोन ब्रांड है उससे आवाज एकदम सामने वाले को क्लियर स्पष्ट जाती है और सामने वाले की आवाज भी स्पष्ट आती है इससे एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे पास भी बी एस नल का टेलीफोन ब्रांड है हम इस से बिल्कुल संतुष्ट हैं इस फोन में मुख विशेषताएं यह है कि एक बार यदि हमारे क्षेत्र में नेटवर्क एरर भी होगा तो भी ये थोड़ा बहुत नेटवर्क तो पकड़ेगा ही वैसे बी एस नल टेलीफोन ब्रांड में बैटरी का बेकअप बहुत अच्छा है और नेटवर्क की बिलकुल भी समस्या नहीं है